ہمارے ہمارے علاقے میں محرم جو ہے نا بہت اچھے سے کھیل رہے ہیں بچے سب جوان بوڑھا بچے سب کھیل رہے ہیں اور بہت بہت دور سے سب آ رہے ہیں محرم کھیلنے کے لیے بہت دور سے وہ دلی بنارس دربھنگا میں جو رہتے ہیں اور یہ گجرات میں رہتے ہیں حیدرآباد میں رہتے سب جو ہے سب آ کر کے یہاں لاٹھی کھیلتے ہیں اور بڑھیا سے محرم مناتے ہیں سب جھرنی بھی کھیلتے ہیں بوڑھا بچے جوان سب جھرنی بھی کھیلتے ہیں سب سب رہتے ہیں یہاں پر سب دیکھتے ہیں اور سب لاٹھی کھیلتے ہیں بہت بہت دور سے آدمی آتے ہیں دیکھنے دیکھ لی پہلا کا زمانے میں جو تھا کھچڑا بنتا تھا ڈھیر پر رہتا تھا لیکن اب جو ہے نا اب وہ سب بات نہیں ہے اب نہیں ہے وہ سب بات اب اب ایک دم سمپل میں چلتا ہے لوگ لیکن لاٹھی جو ہے لاٹھی بہت ہیبی سے کھیلتا ہے بچہ سب بچہ جوان بوڑھا سب کھیلتے ہیں سب لیڈیز بھی رہتی ہے سب دیکھنے سب اپنا اپنا سب دیکھتی ہے سب کی طرح اور جو ہے